पोल्ट्री फार्मींग म्हणटा तें एक बरें क्लीन जाग्यार आसपाक जाय तांकां पयलीं सद्द्यां निवळ जाग्यार दवरपाची तांकां खावपाचें बरें निवळ करून घालपाचें एक फावट खालें तांची ती प्लेस निवळ करपाक जाय रावतात तांकां तें सारकें निवळ करपाक जाय थंय थंय तांकां लोळोवपा जायना चिकलां चिकलां लोळोवपा जायना प्लस तांकां उदक दिवपाक जाय स्विमींग करपाक प्लस तांकां पिवपाक दुसरे भशेन बरें उदक दिवपाक जाय सो तशें करून आसल्यार तीं आनी बरी आसतली आनी मागीर तें तांकां परपरतून इंजेक्ट करपाक जायना तें मागीर लोकां माल पडटा न्हय इंजेक्ट केल्यार सो तें करि नासतना तांकां तर निवळ दवरली जाल्यार आमकांय बी तें निवळ करून खावपा बऱ्या पडटा बरें बरें जाता आनी तांगेलें जाता तितलें अशें करून हेल्थ चॅक केल्या आनी बरें तांकां जेवण दिता तें सारकें क्लीन दिवपाचें खंयचें वेस्ट बी दिवपाक जायना आनी अशें करून पिवपाक उदक तांकां सारकें निवळ आसपाक जाय निवळ तें पिवपाक दिवपाक जाय बेश्टी उरलो खंयचें अशें करून उरलो तांकां पिवपाक जायना दिवपाक जायना तांकां फ्रिली भोंवपाक मेळपाक जाय थंय थंय चिड्डुपाक जायना तांकां मागीर सारकें तांकां प्लेस मेळना उठपाक बसपाक प्लेस मेळना तांचे त्याच चिकला मागीर तीं लोळटात मागीर बरे भाशेन तांकां चोवपा जाय तांची कॅअर पयली घेवपाक जाय